कोई किताबु पूरी करण में पाई केतिरो समय लॻणु खपे इहा निश्चित न हुजणु खपे छोजी पढ़णु किताब पढ़णु हिकु अहिड़ी शइ आहे न की जेकी माण्हू मन सां दिलि सां पढ़ंदो आहे न त ई उन यो उन किताब खे सम्झी सघंदा आहे बराबरि सां उन यो मतिलबु सम्झी सघंदो आहे ऐं पढ़ण ई असुली मज़ो त ई ईंदी आहे त कॾहिं बि कोई बि किताब पाण खे केतिरे टाइम पढ़ी करे पूरी करे इहो छॾणी आहे इहो मां न कंहिं न कंदी आहियां लेकिन मुंहिंजे वीचार सां न केचल नई हुजणु खपे पाण खे जेॾी महिल जेतिरो मनु करे थो की हा भई मूंखे इहो प जो मनु आहे त मां इहो पढ़ां थी इंट्र्स्ट आहे मूंखे इहो पढ़ण में त मां उहो पढ़ंदमि त मूंखे उन में पूरी इंट्र्स्ट ईंदो सम्झ ईंदो उहो ईअं न थियणु खपे की भई मूंखे अॼु जे ॾींहं में ईअं किताबु पूरी करी छॾणी आहे मां ईअं न कंदुमि त ईअं थी वेंदो हुअं थी वेंदो सही ॻाल्हि न आहे कीअं आहे इहो सभु ज़रूरी न आहे पर जेको पाण पढूं था पिया उहे इंट्र्स्ट सां पढ़ंदासीं न त उहा वधीक फ़ाइदेकाराक रहंदो उन किताबु पढ़ण जो मतिलबु रहंदो त मां कॾहिं कोई किताबु केतिरी देर में पूरी करे वठंदी आहियां पर हिकु इहो मां समय नकी न कंदी आहियां ऐं अने पढ़ण जो त ईअं आहे न की भई अगरि जे इंट्र्स्टिंग किताबु आहे की भई मूंखे जाम वणे थी रस प्रत किताबु आहे त मां उन खे कलाकनि जा कलाक पढ़ी सघंदी आहियां पो भले ॿ कलाक टे कलाक या पोइ टे चारि कलाकु बि इन खां वधीक बि पढ़णो हुजे भई इंट्र्स्ट एतिरो मेरे अची वियो त पाण पढ़ी सघूं था

पढ़ण जो इंट्र्स्ट त मोस्ट ऑफ माण्हुनि खे तेॾी महिल ईंदो आहे जेॾी महिल पाण हू किताब खे ॾिसंदा आहे उन खे सम्झी करे पढ़ंदा आहियूं न त पाण खे इंट्र्स्ट ईंदो आहे त मां वधीक में वधीक टे खां चारि कलाक उन किताब कोई बि किताब खे पढ़ी सघां थी अने मुंहिंजो ईअं बि न हूंदो आहे की भई मूंखे इन महीने में हेतिरी किताबु ख़तमु करणियूं आहिनि हा पर हिकु लिमिट हूंदी आहे की भई इहा किताबु मां अॼु पढ़णु चालू कई आहे त इन खे वधीक लंबी देरि मूंखे न खिचणो आहे उन जी हिकु लिमिट रखंदमि के भई सम्झो ॾह ॾींअं थिया पंद्रहं ॾींअं थिया किताबु पूरी थी वञणु खपे त इहा उन खे पढ़ण में मज़ो ईंदो त मां ईअं कोई हिकदमु गोल मुहिंजो लक्ष्य नकी करे करे मां कोई बि किताबु कोनि पढ़ंदी आहियां हा भई हलो अॼु वातावरण सुठो आहे अॼु मां हिते वेही करे पढ़ंदमि अॼु इहो वारो पढ़णो आहे एतिरो पढ़जी वियो आहे हलो हाणे हेतिरो बाक़ी रहिजी वियो सुभाणे हेतिरो कंदमि भई सुभाणे थी वेंदो या त अॻिया जो सुभाणे कंदमि जीअं मुंहिंजो टाइम एडज्स्ट थिए जीअं मूंखे सम्झ में अचे जीअं मुंहिंजो दिलि करे तीअं पढ़ंदमि छोजी दिलि सां पढ़ियलु जेको हूंदो आहे उहा हमेशह लाइ यादि रहंदो आहे अने सिखु ॾेई वेंदो आहे त हमेशह जेको बि पढ़िणो दिलि सां पढ़िणो